وعلیکم السلام ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں جی بالکل تھاکڈاؤن بہت خوبصورت جگہ ہے خاص طور پر گرمیوں میں آپ کتنے دن کے لیے جانا چاہتے ہیں اچھا ہمارے پاس تین دن اور دو راتوں کا پیکیج موجود ہے اس میں دہلی سے تھاکڈاؤن تک گاڑی کا انتظام ہوٹل میں قیام اور مقامی فیئر بھی شامل ہیں ہوٹل تین اسٹار ہے پہاڑوں کے نظارے ساتھ ہیں ناشتہ شامل ہے اور دوپہر یا رات کا کھانا آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں بہت اچھا ہے آپ ضرور کر سکتے ہیں مطلب آپ پہاڑوں کے نظارے بھی دیکھ سکتے ہیں ناشتہ بھی شامل ہے اور دوپہر رات کا کھانا آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں جی وہاں جھیل آبشار پہاڑی راستے اور ایک قدیم مندر ہے جو سیاحوں کو بہت پسند آتا ہے آپ بائک رائڈر یا پیدل بائکنگ بھی کر سکتے ہیں چار افراد کے لیے صرف کسی تقریباً پینتیس سو روپے لگیں گے سب شامل ہوں گے اس میں صرف پینتیس سو روپے لگیں گے میم آپ کے بہت خوب میں آپ کی بکنگ ابھی کر دیتا ہوں صرف شناختی کارڈ کی کاپی اور ایڈوانس چاہیے ہوگی شکریہ آپ کا ان شاء اللہ آپ کا سفر یادگار ہوگا میم میم بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری سروس لیے آپ نے ہمیں کانٹیکٹ کیا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہے آپ کو ہمارا یہ ٹریول بہت پسند آئے گا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اللہ حافظ